छोटका मोबाइल छै नेट आओर नहि पकड़ै छै हम बड़का मोबाइल तोबाइल नहि छै बहुते दिक्कत होइ छै विडिओ कॉलिन्ग बात करैमे नहि पइसा भेज पाबै छिए कोना करबै नहि किछु होइ छै करल छोटका मोबाइलसे बड़का मोबाइल रहतिए तऽ किछु करतिए पइसे उइसे कोनो चीजमे दिक्कत भै जाइ छै छोटा मोबाइलमे नेटवर्क नहि रहै छै नहि ककरोसे विडिओ कॉलिन्ग बात करि सकै छिए तरसै लागै छिए बात करै ले छोटा मोबाइलमे थोड़े किछु होइ छै बड़का मोबाइलसे पइसो उइसो होइ छै भेजल चाहे एन्ने ओन्ने फोटोए विडिओ कॉलिन्ग नहि देखि पाबै छिए